गामियारिफोरनि आबादारिफ्रा आबाद मावनो गोसो दंब्लाबो गोबाङानो हा गैयिनि थाखाय आबादखौ मावनो हाया दा हाखौ गुबुननिफ्राय लानानैब्लाबो मावग्रा माखासे आबादारिफोर दं दा आबादारिफ्रा बेफोरबायदि गुबुननिफ्राय लानानै मावोब्लाबो जोंना नुजाथियो जेंनाया बेनो एखमब्ला समाव हा मालिखफ्रा बांद्राय बिगोन दा अब्लाबो थिका लानानै आबाद मावगिरिफ्रा जेंना नुजानोसै आबादा एखमब्ला समाव मोजां जायो एखमब्ला समाव गाज्रि जायो ओरैबायदि बोथोर फैयो सानफ्रामबो बाना जानाय एसे खोथिया खुबैजेननायनिफ्रायनो बाना जानानै खोथिया लोमनानै नस्थ' जानाय आरो खोथियायाव जुदि मोजां जायोब्ला बबेबा समाव खासियायाव नस्थ' आरो खासियायाव जुदि मोजां मोन्दोंब्ला बबेबा समाव गाय गुबै गायखांनायनि उनाव अखाया बारा जानानै नस्थ' दा बेफोरबायदि नस्थ' जानायाव गुबुननिफ्राय हा लानानै मावनानै जानो साननाय आबादारिफ्रा गोसोआव बोलो मोना आरो गोसोआ बायनो नागिरो बेल' नङा खालि दै बानाल' नङा बबेबा समाव ओरैबायदि बोथोर गाज्रि फैगोन खरान फैगोन ना खोथिया फोनो मोनो ना गायनो मोनो ना खासिया गायनो मोनो हा रानफ्रावनाय दा बेफोरबो आबादारिफोरनि थाखाय खुब जेंना आबादारिफ्रा गोसो जानानै मावनो सानब्लाबो मोजां आबादारि मोजां आबाद मोननो हाला मावनो हाला बेफोरबो मोनफा मोनफा आबादारिफोरनि जेंना दा नाथाय अब्लाबो हा बिगोमाफोरा आबाद मावग्रानिफ्राय आबाद जानाय जायिजों खोथा गैया हा बिगोमा हिसाबै हानि धनखौ बिस्रा मोननो थाखाय अरायबो हास्थायगोन माइआ जायाब्लाबो माइआ थैयोब्लाबो बिसिबां मोननांगौमोन बेसेबां मोनाब्लाबो बिगोमानो हरनांगौआ अलरेडि जानानै थायो दा बे खेत्रआवबो आबादारिफ्रा माइ मोननायाव जेंना जानाङो आरो जायफोरनाखि हा दं बेफोर हायाबो सरखारजों माखासे खेत्रआव जेंना नुजाथियो गोदोनिफ्रायनो मावनानै जाबोनाय हाफोर दं जायफोर हाफोरा माने सरखारि नाथाय मावनानै जाबोबाय थादोंमोन बेबो मोनसे आबादारिफोरनि जेंना आबादारिफ्रा गोसो दङब्ला बेफोर जेंनानिफ्रायबो बारग'नो हायो समाय मथै मावलांनानै समाय मथै होलांनानै आंबो सासे ओरैबादि आबादारि न'खरनिफ्राय फैनाय मानसि हाया एसे दंमोन जोंहा बिफाया ओरैबायदि आबादारि माने खुब खामानि मावो मावनायजोंनो बियो आवगायनो हादों अरायबो खामानि मावबाय थायो कुनुमतैबो ओरैनो थाया हा एसेखौनो बायदिसिना आबाद मावो एखमब्ला मैगं मावो एखमब्ला माइ आबाद मावो दा बेबायदि जोङो जोंबो न'खरखौ आवगायलांदों आरो न'खरखौ फोथांबोलांदों दा बेबायदिनि गेजेरजोंनो आंबो दिनै रोंबोदों आरो आबादारि हिसाबैबो आंबो सासे आबादखौ मोजां मोनग्रा मानसि जादों आंबो मावो मावनायनि गेजेरजों बेनो जेंनाया एखमब्ला एखमब्ला खरान एखमब्ला एखमब्ला बाना आरो बेजों लोगोसे हानि मोन्थाइनि खेत्रआवबो आबादारिफ्रा खुब खस्थ' मोननानै हाखौ हा मालिखनिफ्रायबो मोननांगौ गायनो मोननो थाखाय आरो बेजों लोगोसे गावनि थाखानाय हाखौबो सरखारनिफ्राय नामजारि खालामनायावबो खुब जेंना जायो आरो खाजोनायाबो खुब बारायबाय थायो दा बेफोरनो जोंनि आबाद मावनायावबो खुब जेंना फैयो दा बेखौ जोङो सुबुरुन लानो थाखाय माजे माजे सार्कल अफिसाव थांनो गोनां जायो सार्कल अफिसनिफ्राय सुबुरुन लानानै खाजोनाफोरखौ होयो आरो गेदेर खात्रिनि गेदेर गोलाव मानसिफोरनिफ्रायबो जोङो बेफोरबायदि बिथोनखौ लायो दा दिनैनि जेंनानि सोमोन्दै हा आबाद मावनायनि जेंनानि सोमोन्दै आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाहैबाय गोजोन्थों